अगर हम जयपुर ज़िले की बात करें तो स्वास्थय सेवाएँ जो भी हैं वो बहुत अच्छी हैं अगर हम बात करते हैं सुविधाएँ क्या हैं सेवाएँ क्या क्या उपलब्ध हैं तो अगर सुविधाओँ की बात करें तो यहाँ फ़्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है यहाँ जगह जगह पर डिस्पेंसरियाँ खोल रखी हैं जहाँ फ़्री में डॉक्टर देखते हैं और फ़्री में दवाई मिलती है केवल दस रुपये का एक पर्चा बनता है बाकी सभी चीजें फ़्री हैं अगर हम बात करें स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है तो यह डिस्पेंसरियाँ और हॉस्पिटल्स गाँव गाँव में हैं गाँव गाँव में होने की वजह से हर व्यक्ति उनसे जुड़ा है अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है बुखार आ जाता है हाथ पैरों में दर्द है जुकाम है तो उसको फ्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है जैसे वह हर डिस्पेंसरी पर जाकर दस रुपये का पर्चा बनवाकर डॉक्टर को दिखा कर और फ़्री दवाईयाँ लेता है अगर बात करें इमरजेंसी अगर किसी को है तो एक सौ आठ एंबुलेंस को कॉल कर दीजिए तो वो तुरंत आप जहाँ आप बुलाना चाहते हैं वहाँ आ जाती है और उनकी सारी आवश्यकताएँ जो एक समुदाय है या एक कोई शहर है या कोई कस्बा है गाँव है उनकी जो ज़रूरत की सुविधाएँ हैं जो सुविधाएँ हैं या उनकी जो ज़रूरत है किसी भी तरह की तो वो हमारी स्वास्थ्य जो प्रणाली है वो करती है तो मुझे लगता है जो मेरा मानना है कि जयपुर में स्वास्थ सेवा बहुत अच्छी है